मछली मछली छै ओकर पालन करै छै लोक बान्हि करिके बहुत अथी करि करिके बहुत बिजनेस करिके हम मछली पालन करि करिके बाल बच्चाके लैके आगे बढ़ै छिए बहुत फायदा छै डेढ़ सओ रुपैए दुइ ओ रुपैए अढ़ाइ सओ रुपैए बेचै छै मछली मीट से ओहिमे बहुत अथी छै लाभ ओहि सबमे जा करिके लाभमे जा से कोना करबै कोना आगे बढ़बै अपनेसभ बे बेचि उचिके हमे अपने आओर सभ बहुत आगे होलिए हँ जा करि होइ करिके ओसब जा करिके बाल बच्चाके लिए अपना बेबस्था करैके लिए आओर जाके छै ओहि सबसे बहुत जा करिके बाल बच्चाके लिए ओ सभ बेचैके लिए नहि हमेसभ चाहै छिए बाल बच्चाके लिए आओर किछु दोसर आओर सोचै छिए कि दोसर पढ़ाइ लिखाइ करिके किछु आओर आगे दोसर चीज बढ़ैए करिए ई सबसे बहुत अथी रहै छै बेहत नाव लेलहुँ आओर लगन होलै ओहिमे मछली उछली त्योहारमे लै छै अथीमे बिआह शादीमे तऽ बहुत अथी होइ छै तऽ ओसब कइसे किलो बेचै छै तऽ ओहिपर दुइ सओ अढ़ाइ सओ रुपैए किलो कहै छै तोड़ा उड़ाके तब जाके कइसे किलो लै छै ओसबसे बहुत अथी रहै छै तब दुइ सओ रुपैए किलो लगबै छै बेचै छिए हमे ओहिमे बचि जाइ छै जे कि कहै छै साठि सत्तरि रुपैआ जा करिके कि पचास रुपैआ वएहमे जा करिके करि करिके बहुत बच्चाके पढ़ेलिए लिखेलिए ओसबसे नहि पहुँचै सकै छै आओर जाके बाल बच्चाके लिए बेबस केलिए हमे सोचै छिए ओसब नहि करै बाल बच्चाके लिए पढ़ेनाइ लिखेनाइ एहि सबसे बहुत दूर भागै छी ओ ओहिसहिए सबसे बहुत अथी रहै छिए जा करिके आओर ओसब आगेके लिए बहुत ओहि सबसे रहै छै अथी भगवानसे लिए चाहे सोचै छिए बाल बच्चा ओसब काम नहि करै नहि करैले देबै बाल बच्चा ओहि सबसे आओर सब परब उरबमे रहै छै जेना होइ गेलै मीट मछली खाइ छै सब बेचै बेचै बेचि बिकनेवला बहुत महगासे भी महगा मिलै छै मछली इहाँपर पालन हमे कइसे करबै लैके ओसब मछली पालन बहुत मेहनति हइ ओहि सबमेसे मछली पालनके ओसबसे मेहनति करिके हमे बाल बच्चाके केनाहिओके अथी करलिए करि करिके तब जाके अथी करिके ओसब अथी होलै हइ आओर जा कि कहै छै ओसबसे आओर ई बेगूसराय क्षेत्रमे मछली पालन होलै जेना जेना होलै ओसब बिआह होलै लगन उगन कनि रिश्ता उश्ता होइ गेलै ओसबमे छै जे अथी करैके लिए हाँ जएतै अएतै करतै ओहि सबमे बहिन छै जे बेचै छिए ई भाव दहो ओ भाव दहो ओ बेचि करि करिके ने तब जा करिके ओसबसे रहै छै अथी करै छी ओसबसे बहुत रहै छिए अथी खुश लेकिन बच्चाके नहि हमे ओसब करबाबैके लिए चाहै छिए ओसब करि करिके बहुत अथी रहै छिए दूर भागल हमे सोचै छिए बच्चाके पढ़ाइ उढ़ाइके किछु करबैए आओर दोसर चीज ओसबसे बहुत नाराज रहै छिए आब मीट मछलीवला ओ कामसे नहि करि पाबै छै ओसब बच्चा हइ ओसब पुरनका बिजनेस किछु आगे आओर दोसर बिजनेस करैके लिए सोचै छिए बाल बच्चाके करबैए नहि अथी करिके ओसबसे बहुत रहै छिए हम अथी हमे बाल बच्चा सोचै छै कि ई काम नहि करलकै माइ बाप हमे नहि करबौ ई काम ताहि लिए ओकर माइ बाप किछु नाराज हो जाइ छै पहुँचै नहि छै बाल बच्चाके कोन चीज करिए नहि करिए हमे माथा काम नहि करै छै ओसबसे बहुत रहै छिए अथी होल हमे करिते करिते करिते करिते तब जाके रहै छै अथी होइ जाइ छै सब जा करिके अथी होइ करिके होइ छै अथी इएह सबसे छै एनाहिए करिके अपना बेगरता ने ले करै छै आदमी इएह सबसे बहुत रहै छिए अथी आओर होलै दूर दूर होलै जेना होलै बेगूसराय होलै पानी कोना मछली पालन करै छै ओकरामे सेमार उमार गिरै करिके ओसब पालल कोना जाइ छै कोन बेबस्थासे राखल जाइ छै ओसबके लिए बहुत ओकरामे सञ्जोगे पड़ै छै करै पड़ै छै इन्तजामसे राखै पड़ै छै आइ हम मछली लै गेली तऽ घाटा लागि जएतै काल्हि देबै अथी करि तऽ ओसब जतेक घटे लागि जएतै नहि बिकलै मछली तऽ ओहि सबसे अथिए ने हो जाइ छै लॉसे ने सब कोना करबै नहि करबै ईसब रहै छै अथी करैके लिए तब जाके ओहि सबसे रहै छिए बहुत नाराज रहै छिए हमेसभ कोना करबै नहि करबै आइ हमरा लॉस होइ गेलै कोना बाल बच्चाके करबै नहि करबै इएहसब जाके रहै छिए बोलै छिए करै छिए आब हमरासे ईसब नहि होतै कोना करिए नहि करिए आओर ईसब रहै छै बहुत